पखियुनि खे ॼाणण ऐं सुञाण लाइ जाम शांति खपंदी आहे उहो असां ॿुधो आहे ऐं मूंखे ख़बर आहे त हिन पखियुनि जंहिंखे सुञाणनि में शांति खपंदी आहे इनकरे आइनि मां सलीम अली जंहिंखे पोइ बड मैन ऑफ़ इंडिया बि चवंदा आहिनि उहो मां हुनखे तमामु घणो पसंदि कंदो आहियां उन्हनि हिकिड़ी बुक बि लिखी बॉम्बे नेचर हिस्टोरी सोसायटी जेका जाम सुठी आहे ऐं हुन में पखियुनि जे बाबति जेके हिन अनुभव आहिनि उहा बि लिखिया आहिनि ऐं पखियुनि जे बारे में घणो कुझु हुन लिखियल आहे